एह्दै च साह्नू पुच्छेआ गेदा ऐ कि साह्नू अपनी जम्मू कश्मीर दियां पंज डिस्टिकां दा नां दस्सना ऐ जियां कि पैह्ली होई गेई साढ़ी जम्मू दुई होई गेई साढ़ी उधमपुर त्री होई गेई साढ़ी कठुआ चौत्थी होई गेई रियासी ते पंजमी होई गेई श्रीनगर एह् साढ़ियां पंज जम्मू कश्मीर दियां डिस्टकां एह्दा नांम दस्सना हा ते असैं दस्सी ओड़ेआ